हैलो जी प्रणाम प्रणाम क्या हाल है कौन बोल रहे हैं जी जी बोलिए जी हाँ हाँ क्यों नहीं तुकरा क्यों नहीं रक्खिएगा हम क्यों नहीं सुनेंगे जी जी ठीक आपकी सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाए हुए हैं हाँ हाँ सारी प्रक्रिया आपका बढ़ा हुआ है आगे हो सकता है कि अगला जब डेट आ जाएगा उसके लिए सुनवाई का हम आपको इनफार्मेसन करेंगे आप ज़रूर आएँगे आपका रेकॉर्ड सब हम सबमिट कर चुके हैं और कहीं से आप कहा आपके साथ ईमानदारी आपका केस को हम देख रहे हैं कहीं से इसमें दो मत नहीं है और कोशिश है हमारी या और उम्मीद रखते हैं कि आपके केस आपकी फेभर में होगा क्योंकि आपका पेपर बहुत ओक्के है और सिबिल का मैटर है सिबिल में थोड़ी देर लगती इसके लिए आपको संतुष्टि खोने की ज़रूरत नहीं है और बोला जाए आ हाँ हाँ होता ही हाँ तो वह ठीक है च्छा ठीक है सर हम आप प्रयासरत्न है अबिलंब आपका डेट आ जाएगा ऐसे एग्जेक्ट तो सोलह तारीख़ को है अगर इसमें सर बैठेंगे तो आपको हम बारह तारीख़ को इनफार्मेसन कर देंगे कब पेपर सबमिट हो गया है उस पर हेयरिंग होगी सुनवाई करेंगे और आपके केस आपके फेभर में होगा कोई तरह कहीं कठिनाई नहीं होगी अगर पेपर की कमी होगा तो आपका नम्बर मेरे पास है हम आपको पुनः कॉल करके अपने पास बुलाएँगे और यथावत स्थिति आपके केस का बहुत अच्छा है हर पेपर मोस्ट है और इतना टाइम घिचने के लिए अपोजिसन के वकील से भी हमारी बातचीत इस सम्बन्ध में हुआ था हैं तो हाँ तो बातचीत जब हुआ तो उन्होंने एही एक शब्द में कहा मुझे की आपका पेपर बहुत टू टाइट है कहीं से दिक्कत नहीं आपका आएगा और अगले को टाइम मैं अब पेपर समिट ओ नहीं कर रहें इसी के लिए कोर्ट में टाइम लगा है और टाइम देना क्लाइंट के लिए कोर्ट का एक आम मुद्दा होता है कानून है हाँ टाइम इसी के लिए थोड़ा लग गया है कि एक दूसरे पक्ष के पेपर जो है वह सबमिट नहीं हो रहा है आपका पेपर ऑल्सो सबमिट है सेकेंड सेकेंड पक्ष का पेपर सबमिट नहीं है इसी के लिए आपके केस में इतना टाइम लग रहा है सबको दिए हैं उसका मैटर है हाँ पेपर आपका बहुत ओक्के है बहुत ख़ुशी है और जाए और आपकी क्या सेवा का किया जाए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ देखते हैं देखते हैं और देखेंगे ज़रूर ख्याल रहेगा ठीक है ठीक है बहुत अच्छी बात है सबका फेभर होगा केस होगा रखा जाए